मोरजीम बीच वागातोर बीच आस्वेम बीच काबदीरामा बीच आगोंदा बीच सिंखवेरी बीच आरंबोल बीच बेतूल बीच माजोर्डा बीच कोला बीच कोर्ताली बीच केरी बीच नेरूल बीच मोबार बीच बेनावलीम बीच श्री मंगेशी टेंपल श्री शांतादुर्गा टॅम्पल म्हादेव टॅम्पल राशोल सेमिनारी चर्च ऑफ सेंट कॅजिटन सेंट अगोस्टीन टावर सेंट एन्ड्रूज चर्च सेंट जे झेवियर्स सेंट झेवियर्स चर्च बासलीका ऑफ सेंट कॅचिटन चर्च ऑफ सेंट एन महालक्ष्मी टँपल रमा टॅम्पल वास्को दगामा श्री दामोदर टॅम्पल चापोरा फोर्ट फोर्ट तिराकोल आरोसीम फोर्ट काबदेरामा फोर्ट रेस मागोस फोर्ट आग्वादा लायट हाउस फोर्ट चापोरा फोड्डा फोर्ट गालजीबागा फोर्ट सहाकारी स्पायस प्लांटेशन पोंडा फोर्ट फोंडें फोर्ट कुम्रावडा विलेज भगवान महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरी मोल्यम नॅशनल पार्क खोतिगांव वायल्ड लायफ सँच्युरी नंदा लेक सफा मसजिद तेरेकोल रिवर दोना पावला अंजुने डेम बाम्बू फ्लॅट बटरफ्लाय बीच तांबडी सुल्ला वॉटरफॉल्स नेत्रावली वायल्ड लायफ सँच्युरी अंजुना फ्ली मार्केट म्हापसा पेन्जीम कोर्ताली वास्को आसागांव आरपोरा कुंकोळी मारगांव गालजीबागा पालोलेम बागा मोरमुगांव काबदेरामा मिरामार लोटोली सनसेन पॉयंट अंजुना साउल डेम जुवारी रिवर मांडोवी रिवर आरोसीम मंकी आयलँड सांव जसिंथू आयलँड दिवार आयलँड चोराव आयलँड वेलसाव आयलँड बटरफ्लाय आयलँड बेतूल आयलँड बॅट आयलँड खोर्जेंव आयलँड दोना पावला ताज महल जयपूर वाराणासी केरळा लेह लदाक जम्मू कश्मीर ऋषिकेश मैसूर आग्रा अजंता एन लोरा केवज हंपी काजूराहो उदयपूर कोडेक दिल्ली मुंबय कोयंबतूर अमृतसर आदिगी कोलकत्ता खजर अंदमान निकोबार आयलेंड्स सिक्कीम जैसलमर उटी कूर्ग बिकानेर तावंग माउंट आबू बोधकया कान्हा नॅशनल पार्क मनाली शिमला नॅनीताल दार्जिलींग जोतपूर वर्कला रणफ कच्छ झुमर घाट सुला वा विन्याड्स पुरी मधुराय पोंडीचेरी सुरत चिदंबरम कन्याकुमारी लक्ष्वदीप स्पिती वेली